म्हजी थळावी भाशा कोंकणी त्या भायर हांवें खुबशीं पुस्तक वाचलात जी हिंन्दीतल्यान मराठींतल्यान आसात पूण बाब महाबळेश्वर सैल हांचे तांडव हे मराठी पुस्तक म्हाका खूब आवडलें हे पुस्तक त्या वेळेवेली घटना सांगता जेन्ना गोंयांत पोर्तुगीजाची राजवट आशिल्ली आनी ह्या पुर्तूगीजाच्या राजवटींत पुर्तूगीज लोकांनी आमच्या गोंयच्या भावांचे कशें हाल केले तांकां कसो त्रास केलो तें हांगा मार्मीक रित्या चित्रायलां चड करून बाटाबाटीक लागून म्हळ्यार धर्मांतर करपाक लावप आनी धर्मांतर जर ते करना जाल्यार तांचे कशें छळ करताले तें हांगा दिसता आमकां धर्मांतरा खातीर लोक बाबडे घर दार आपल्यालो संवसार सोडून दुसरी जाग्यार स्थाळीक जाले तांणी आपल्याले मोगाळ गोंय सोडले आपल्यालो धर्म वाचोवपाक कांय कडेन अशेंय चित्र आसा जेन्ना ते आपल्यालो संवसार सोडून आपल्याल घरचांक सोडून दुसरे कडेन वतात इन्क्विजिशनान कशें मनशाले हाल केल्यात तेंवूय बी हांगा आमकां दिश्टी पडता बाब महाबळेश्वर सैल हांणी प्रत्यक्ष रित्या गांवगिऱ्यां लोकांची जीण कशीं तरेन विस्कळली तें हांगा दाखोन दिला पुर्तूगीजांनी आमच्या लोकाचे आमच्या लोकांचे कशें शारिरीक मानसीक छळ केले तें दाखोवन दिलां तेच बशेन बायल मनशेचे कशे तरेन हाल जाताले कशें तरेन तांका पिडटाले हेवूय हांगा दाखोवन दिला खरें तरेन गोंयच्या लोकांनी कसलें हाल केले हे आमका तांडव ही कादंबरी वाचून कळटा ही कादंबरी गोंयच्या गांवगिऱ्यां वाठारांनी घडला आनी गोंयच्या गांवगिऱ्यां वाठारांनीच सोंपल्या जी सुखावेळ इतल्यान घडून ताजो अंत जो आसा तो खंय तरी दुख्खेस्त जाल्लों असो आमकां दिश्टी पडता ह्याच पुस्तकाचो अणकार कोंकणीन केल्लो आसा आनी तो बाब महाबळेश्वर सैल हांणीच केल्लो आसा आनी ताच्या पुस्तकाचे नांव जावन आसा युग सांवार हिवूय बीन अणकारीत जो प्र प्र प्रत आसा ती एकदम बरी आसा सरळ सोंपी भाशेन आसा ह्या पुस्तका व्यतरिक्त म्हाजें भाशेंतले वाचपा सारकें आनी एक पुस्तक म्हणल्यार व्हडलें घर जे इन्क्विजिशनाचेर आसा जे बाब उदय भेंब्रे हांणी बरयल्लें आसा म्हाका दिसता प्रत्येकट्यान तांडव युग सांवार तशेंच व्हडलें घर ही पुस्तक मुद्दाम वाच्चें आनी गोंयचो इतिहास जो आसा तो समजून घेवचो